बोले हैं कि हम बाहर से आएं हैं हमें पूरा मुजफ्फरपुर घूमना है थोड़ा घूमा देंगे दो हज़ार रुपया थोड़ा कम अच्छा कोई बात नहीं हमें घूमा दीजिए हाँ चलिए ज़ीरो लाइन पर चलिए पहले ज़ीरो लाइन घूम कर आते हैं कोई मंदिर नहीं है अच्छा जाे दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ तो हम पहली बार आए हैं पर लगता है जैसे बहुत बार आ चुके हैं बहुत ही अच्छा लगा लग रहा है जैसे ये हमारा घर ही है आप ही कोई अच्छा अच्छा जगह पर घूमा दीजिए ना इसी आपको ज़रूरी नहीं जाे हाँ तो कटवा दीजिए हम लोग जाते हैं अंदर से घूम कर आ जाएंगे बहुत अच्छा लगा इसमें इतना अच्छा फूल सब है झूला गार्डन बैठने वाला हम इसमें दस बैठना चाहते हैं हाँ बस हम यहाँ पर इस इस पाँच मिट पाँच मिनट बैठना चाहते हैं बैठ जाऍं क्या हाँ हम वो दिल्ली रहते हैं और फिर वहीं हमारा घर है और वहीं सब कुछ है मेरा और यहाँ इसलिए अभी उतरे हैं ट्रेन से तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे और ये मेरा ज़िला है अपना ज़िला के बारे में तो जानना चाहिए न नही कहाँ क्या हो रहा है कहाँ कहाँ पुलिस इस्टेसन है ये सब कुछ जानना पड़ता है इसीलिए हम बोले कि हम घूम लेते हैं इसलिए आपको बोले कि थोड़ा मुजफ्फ़रपुर घूम लीजिए आप घूमा दीजिए न हमें थोड़ी न पता है कि कहाँ अच्छा जगह है कौन सा जगह सबसे सबसे ऊँचा है जिसे सभी लोग जानते हैं सभी लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं ये तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगा हाँ ठीक है रखते हैं